ہلو ہلو جی کون جی میں ڈاکٹر نیلوفر بول رہی ہوں آپ نے صحیح جگہ کال لگائی ہے جی بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں اچھا تو آپ نے یہ بتائیے آپ کی طبیعت اتنی زیادہ آپ کو وہ ہو رہی ہے تو آپ یہ بتائیے آپ نے کل کچھ ٹھنڈا کھایا تھا مطلب کل کیا کھایا تھا آپ نے ٹھنڈا اوکے اور یہ بتائیے آپ فین اور کولر میں ایک مطلب دونوں چلا دونوں چلا رکھا تھا یا صرف فین میں سوئی تھیں کل اچھا تو آپ کو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو ٹھنڈ ہوئی ہے اور آپ یہ تو معمولی بات ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ فون یوز کرتی ہوں گی لیٹ کر اُس کہ وجہ سے آپ کے سر میں درد رہا ہوگا اور آپ نے کولر اور فین ایک ساتھ چلایا جس کی وجہ سے آپ کو ٹھنڈ ہوگئی ہے تو آپ پہلی بات یہ اوکے آپ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ پنکھے کے اور کولر کا ایک ساتھ استعمال کر رہی ہیں تو صرف فین یوز کریے اور وہ بھی بہت ہلکے اُس میں اور اُس میں بلینکٹ اوڑھ کے لیٹیے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ٹھنڈا کچھ نہیں کھانا ہے آپ کو اپنے کھانے پینے کا پرہیز رکھنا ہے ٹھنڈی چیز بالکل نہیں لینی ہے اور دوسری تیسری چیز یہ کہ آپ کو کھانے میں صرف مونگ کی دال کی کھچڑی لینی ہے اُس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے زیادہ دور رہنا ہے فون بالکل یوز نہیں کرنا ہے اگر آپ آپ یہ سب کرنے کے بعد آپ ایک دِن دیکھیے اگر آپ کو آرام نہیں ہو تو آپ میرے پاس آئیے گا میرے کلینک کا ایڈرس ہے لال آپ وہاں آ کے مجھے کال کر لیجیے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی میرا کلینک کہاں پر ہے باقی اِنشاء اللہ آپ کو اِسی سے آرام ہو جائے گا جو میں نے بتایا ہے آپ بالکل ٹھنڈی چیز یا گرم چیز بالکل مت لیجیے صرف مونگ کی دال کی کھچڑی کھائیے اور پنکھے کا بالکل استعمال نہ کریے اگر کر رہی ہیں تو بلینکٹ اوڑھ کر کریے ٹھیک ہے اوکے تھینک یو اوکے اوکے تھینک